हमरा चावलके बारेमे पूछेके छै अऽ खायबला

रेट की छै ओहि सबऽ चावलके

ओ आओर डिस्काउंट

आरो कोन कोन चावल छियै

आरो की की छै

बासमती कए रुपआ के जी दै छी अऽ हऽ

हुँ हुँ

ठीक छै